हेलो हेलो नमस्ते भइया नमस्ते बढ़ियाँ है आप पानी क्यों नहीं समय से पहुँचाते हैं नहीं पानी नहीं पहुँचाते हैं समय से तो बच्चे को पियाने में दिक्कत पीने में बहुत दिक्कत पड़ती है ठीक है तो कहाँ से बोल रहे हैं आप अच्छा अच्छा किस जगह आपका एड्रेस है प्राइस नगर है ठीक कल से समय से पहुँचा देना पानी

कितने बजे पहुँचा देंगे आप आठ से नौ बजे ले पहुँच जाएगा और कैसे हैं आप और कोई आप कुछ भी और कुछ काम करते हैं कि बस सिर्फ वॉटर सप्लाई वाला काम करते हैं

अच्छा अच्छा कौन सी पैकिन्ग का काम करते हैं यही वॉटर पैकिन्ग वाला बोतल वाला अच्छा ठीक हई अच्छी बात है भइया लेकिन यह यह ध्यान रखिए कि सु पानी समय पर पहुँचाइए आप नहीं तो अच्छा नहीं लगता एक और

ठीक है तो कल से समय से पहुँचा देना भइया ठीक ठीक ठीक ठीक भइया ठीक ठीक अच्छा ठीक है भइया बस सिर्फ समय से आठ साढ़े आठ नौ बजे लैय पानी पहुँचाएँ ताकि बच्चन का कौनो दिक्कत न हुअए उनके बोतल ओतल में भर दिया जाए स्कूल निकल जावा करय

ठीक भइया ठीक नमस्ते भइया

हाँ ओ तो बतिया सही बा कहूँ गाड़ी खराब होए गई कहूँ बिजली नाही आई ताहू बतिया तो रहबे सही बात है

नमस्ते भइया नमस्ते